ہمارے مئو ضلع میں سنیما گھر كھیل كا میدان پارک سب كچھ ہے جہاں ہمیں انٹری كرنے كے لیے كچھ جگہ ہمیں ٹكٹ دینی پڑتی ہیں اور كچھ جگہ ہمیں فری میں ہی جایا جاتا ہے